بات بہت پرانی ہے میں اپنی نانی کے یہاں جا رہا تھا ہم لوگوں کو ٹرین کا سفر کرنا تھا لیکن کسی وجہ سے ٹرین کا ریزرویشن ٹکٹ نہیں مل پایا پھر ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ جنرل ٹکٹ لیکر ہی ٹرین پر سفر شروع کر دیتے ہیں لیکن جنرل ڈبوں کی حالت نہایت خستہ تھی اور بھیڑ بھی بہت زیادہ تھی لوگ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے مجھے وہ سفر ہمیشہ یاد رہے گا اس بھیڑ کی وجہ سے کیونکہ میں نے ایسی بھیڑ پھر کبھی نہیں دیکھی اور اس سفر میں ہم لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا میں اکثر و بیشتر اپنی نانی کے یہاں سفر کرتا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو وہاں جانا بہت پسند تھا اور نانی ہم لوگوں کا بے صبری سے انتظار کیا کرتی تھیں ہم لوگ اپنی نانی کے یہاں جا کر خوب مزے کرتے تھے اور خوب کھیلا کرتے تھے